कला ऐं शिल्प जे कमनि में असां जेके सामान कम में आणींदा आहियूं उहे सामान असां अहिड़ा चुनंदा आहियूं जेके प्रकृतीअ खे नुक़सानु पहुचाए सघनि ऐं इन करे असां जीअं लकिड़ी थी मिट्टी थी काग़र थिया अहिड़े सामान जो वधीक इस्तेमालु कंदा आहियूं छो करे त अगरि असां जो आसे पासे जी जेकी प्रकृती आहे उहा सही हूंदी सभु कुझु सुठो हूंदो त असां पंहिंजे कला ऐं शिल्प जे क्षेत्र खे ओतिरो ई वधाए सघे रहंदासीं सो इन करे असां पंहिंजी कला ऐं शिल्प खे वधाइण लाइ पंहिंजी प्रकृतीअ जो बि ध्यानु रखंदा आहियूं छो की सभीनि खां पहिरीं असां जी प्रकृति जी सुरक्षा असां खे सभीनि खां पहिरीं आहे ऐं हिन खे सुरक्षित जेको प्रकृति जो जेको माहौल थींदो आहे हुन में ई असां वधीक सुठी तरीक़े सां पंहिंजी कला ऐं शिल्प खे वधाए था सघूं हिन करे कला ऐं शिल्प जे जेको क्षेत्र आहे उहो इहो कोशिश कंदो रहंदो आहे पंहिंजी कला जे क्षेत्र में बि हू अहिड़ी अहिड़ी चित्र ठाहींदा आहिनि जंहिं में प्रकृति जी सुरक्षा जे संबंध में कुझु न कुझु शिक्षा माण्हुनि खे मिले ऐं माण्हूं घटि खां घटि पेड़ कटनि पाणी जी सुरक्षा रखनि ऐं पंहिंजी कचिरे खे जीअं सही स्थान ते फेंकनि ऐं सही जॻहि ते रखनि सामान त हुन सां असां जी कल्ह ऐं शिल्प असां ईअं योगदान था सघूं की पंहिंजे चित्रनि ऐं शिल्पनि सां माण्हुनि खे हिकु प्रेरणा जे रुप में था समुझाए सघूं की हिकु चित्र में जीअं दर्शायो वियो आहे की जीअं कचिरे खे जीअं उन खे सही जेको जॻहि आहे उन ते रखो त माण्हुनि खे बि इहा सीख मिलंदी की हा भई असां उन चित्र खे ॾिसी हिकु हिकु थींदो आहे की माण्हुनि खे समुझ वधे की भई उहे बि पंहिंजे कचिरे खे सही जॻहि ते रखनि ऐं पंहिंजी प्रकृति खे ख़राबु न थियनि ॾियनि असां पंहिंजे कला ऐं शिल्पनि में बि सामान उहो ई उपयोग में कंदा आहियूं की माण्हूं प्रकृति जे नुक़सान सां जेतिरो थी सघे ओतिरो बची सघनि